ٹیلی ویژن میں مجھے کومیڈی بہت پسند آتا ہے کومیڈی دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے کومیڈی دیکھتے ہیں جو دل ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے جو کبھی من اداس ہوتا ہے کبھی دل نہیں لگتا ہے دل اداس رہتا ہے کدھر جاؤں ادھر جاؤں کیوں ٹائم پاس جانے سے اچھا ہے کہ کومیڈی دیکھ لیا کروں کومیڈی دیکھنے میں یعنی بہت سکون ملتا ہے بہت اچھا فیلنگ کرتے ہیں کومیڈی دیکھتے ہیں تو تھوڑا دل کو خوشی مل جاتا ہے یعنی جب ہنسنے کا مزاز نہ ہو پھر بھی ہنسی آ جاتا ہے اسی وجہ سے کومیڈی مجھے بہت پسند آتا ہے اسی لیے اسی لیے میں کومیڈی دیکھتا ہوں جب من چاہتا ہے تو کومیڈی دیکھ لیتا ہوں ٹیلی ویژن میں مجھے کومیڈی خوب اچھا بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند آتا ہے کومیڈی کومیڈی ایک اچھا سیریل ہے پاکستانی سیریل مجھے اتنا پسند نہیں آتا ہے جتنا میں کومیڈی دیکھتا ہوں کومیڈی مجھے بہت پسند آتا ہے کومیڈی اسی لیے میں کہوں جانے سے اچھا ہے کہ کومیڈی دیکھ لوں میں ادھر کدھر کہاں جاؤں کہوں ٹائم پاس کرنے سے اچھا ہے کہ تھوڑا دیر کومیڈی ڈیکھ لیتا ہوں میرا دل اداس رہتا ہے کبھی من نہیں لگتا ہے کبھی من ایسے کبھی موڈ عجیب رہتا ہے کبھی دل نہیں لگتا ہے تو میں کومیڈی دیکھ لیتا ہوں کومیڈی ڈیکھنے کے بعد تھوڑا دل تھوڑا ہنسی لگتا ہے تھوڑا دل کو سکون ملتا ہے تھوڑا اسی وجہ سے میں کومیڈی دیکھ لیا کرتا